आमच्या वाठारातले फामाद स्कूल म्हणजे शारदा इंग्लीश हायस्कूल ह्या स्कुलान एक हजाराच्या वयर भुरगीं शिकता हें स्कूल खूब फामान आसा सगळीं भुरगीं खुशीन आसता म्हाजो आवडीचो श खीण म्हणजे म्हाका मेळिल्लें दुसरें पाय प्रायज हांव पुराय स्कुलान सॅकॅण येयल्लेलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलेलें आनी म्हज्या म्हजो सत्कार केल्लेलो म्हाज्या आवय बापायचें नांव वयर सल्लेलें म्हाका ह्या स्कुलान खूब किदें दिलां आनी म्हाका शयातले स्कुलान वचपाचें ना आनी जेन्ना हांव ह्या स्कुलांतल्या वाठारांतल्यान वयता तेन्ना म्हाका म्हाज्या स्कुलान ची खूब याद येता आनी जेन्ना आमी फ्रॅण्सां वांगडा आसलेलीं तेन्ना ती मजा केला ती ती खूब ती सुद्दां खूब याद येता